जोंहा आबादारि नखर जेनेबा मोसौ होरि फिसियो मोसौ गाय दङ ओमफ्राय गायखेर सेरनोबा इदिनो जिगाबफोरखौ फिसा फिसा बिदिनो दानफ्लेनानै ओमफ्राय दै इसे सारस्रिनानै संख्रिफोरजों लगायनानै जाहोयो ओमफ्राय बेखौ दानफ्लेयाबा गुन्दैफोरखौ होयो ओमफ्राय गुन्दैबो गैयाबा समाव रन्दैबो माइरं सुमायफोरखौबो होयो ओमफ्राय बिबादि मुलिफोर जेनेबा बाहायनाय जाया जों गामियावनो थानाय नालाय जेनेबा बिदिनो गांसोफोर बिफोरबादिखौनो होयो आरो नख'राव जोंहा नवाव अमाबो दं बोरमाबो दं दाउबो दं बेफोरनोबो जेबो मुलि बाहायनाय जाया जेबो माबा होया जोङो गुन्दैफोर बिदिनो अफ्रिफोर बेफोरबादिखौल' होनाय जायो दाउफोरनोबो बेबादि मुलिफोर होनाय जाया बिदिनो न'नि आदारफोर माइरं एंखुरफोर समाव माइरंफोर सारनानै होयो समाव ओंखामफोर होयो बे बिदिनोसै आरो